हैलो दोस्तो अज्ज मैं तुसेंगी पंज डेटें दे बारै च सनान लग्गेआ ऐं ते जेह्ड़ी एह्दे च मेरी पैह्ली डेट ऐ ओह् ऐ दो ज्हार दो कि पंजी जून दो ज्हार दो गी मेरा जनम होएया हा ठीक ऐ ते दूजी जेह्ड़ी ऐ तां ओह् ऐ उन्नी सौ ठह्त्तर जून पंजी पंजी जून उन्नी सौ ठह्त्तर गी मेरे पापा दा जनम होएया हा ते त्री ऐ पंजी मार्च दो ज्हार बाई गी में कटरा गेआ हा ते उत्थैं माता वैष्णो देवी कटरा दे दर्शन जाइयै दर्शन कीते ते उत्थैं बड़ा गै नजारा ऐ ते चौथी डेट ऐ जेह्ड़ी ओह् ऐ कत्ती दसम्बर दो ज्हार बाई एह्दे बिच्च तुसेंगी सनां पत्नीटाप बिच्च टूरिज्म आह्लें एह् फन्क्शन अटेंन्ड कीता हा नमें सालै दी खुशी उप्पर ते एह् बी बड़ा गै शैल फंक्शन होएया हा ते जेह्ड़ी मेरी पंजमी डेट ऐ लास्ट जेह्ड़ी ओह् ऐ सोलां इक दो ज्हार त्रेई जित्थै मेरा जीडीसी उधमपुर बिच्च पेपर होएया हा जिस दिन मेरा ते इस दिन मेरा पेपर बड़ा गै शैल होएया हा जेहदे कारण एह् मिगी डेट फिक्स मेरे आस्तै बड़ा गै मायने एह् रखदी ऐ